हमरासभकेँ स्वास्थ्य विभागमे कोनो सुधार नहि अछि हमरा सुखपुर गाममऽ एगो बहुत पुराना हॉस्पिटल यऽ सरकारी हॉस्पिटल यऽ जेकि हमरासभकेँ बहुत दिन तक पतो नहि रहै कि सरकारी हॉस्पिटल छियै इ तऽ किछु दिनके बाद जेना आठमा नओमामे गेलु तऽ गाम घूमय लगलु पूरा तऽ हमरा पता चलल जे सरकारी होस्पिटलो यऽ हमरा गाममे तऽ केतना बेर एहन चोट चाट लागय या कोनो तबियत खराप होइत रह तऽ हॉस्पीटलमे दबाइ लय लऽ जाइत रहु दबाइ लय लऽ जाइत रहु तऽ दबाइ दैत रहय एहन नहि रहय जे नहि दैत रहै दबाइ दैत रहय सभ किछु दैत रहऽ लेकिन ओ दबाइसँ कहिओ नहि सुधार होइत रहऽ हमरा सभकेँ आ नहि भेल तऽ जे चलते आदमी दबाइ खाए खायके कतए की करत ओ अपन सरकारीसँ प्राइवेटमे चलि जाइत रहय प्राइवेटसँ अपन दबाइ लयकऽ हमसभ अपन अथी करैत रहु एहि विषयमे बहुत मतलब हेल्थ विभागमे सरकार अपन तरक्की करि रहल छथिन लेकिन हमरा सभकेँ कोनो जादा विशेष तरक्की नहि आबि रहल अछि किआकि सरकारी हॉस्पिटलमे जादातर इन्सान जाय लऽ आब नहि चाहै छै इएह चलते जे इलाज परफेक्ट नहि भए पाबैत छै यहीसभ कारण छै